हाँ में पाँच दिनांक बोल सकता हूँ एक जेनवरी उन्नीस सौ पचानवे दस फरबरी उन्नीस सौ पचासी अट्ठाईस सितंबर अट्ठारह सौ पनचानवे अट्ठारह जुलाई दो हज़ार पाँच तेईस अक्टूबर दो हज़ार दस